यौ हम ऑनलाइनसँ अथीसभ बच्चासभ लए कपड़ा मङ्गेलहुँए से हमरा बहुत पसन्द आयलए से कनी नीक नीक कपड़ा छलैए घरे बैसल आबि गेलै बढ़िआँ कलर वलर सभ देखलियै जे नहि भेलै से रिटर्नों कऽ कऽ सकलियै हमरा ई सिस्टम बहुत नीक लागल ऑनलाइनके कपड़ासभ घरे बैसल आब लोक लए लैए से बहुत नीक लागल